होय कोंकणी भाशा आमच्या भुरग्यांक शिकोवंकूच जाय कारण पयले सुवातेर ती आमची गोंयची मायभास आमची मायभास दर एका गोंयकाराक येवकूंच जाय आनीक हाचे सुरवात भुरग्यांक शाळेंत वो घरांनी उलोवन ही आमच्यांनी करूंक जाता भुरगीं जेन्ना मायभाशेन शिकतात तेन्ना ताका शिकपाक सोंपेपणां मेळटात इजिली ती शिकूंक शकतात आनीक विचार जबाब जे करतात तेंवूय ताका विचारपाक आनीक तें समजुपाक तें बरोवपाक ताका खूब सोंपें जाता